हमरा घरमे बहुत बरतन यए सभकेँ अलग अलग छै बरतन सभ अपन अपन काजमे लागल छै भात खातिर अलग बरतन यए टोपिआ अलग यए चाय बनबै खातिर अलग बरतन यए दालि बनबै खातिर अलग बरतन यए सब्जी बनबै खातिर लोहिआ अलग यए हण्डी अलग यए करछुल यए छोलनी यए जकरा कहैत छियै तकर बाद की कहैत छै बड़का भोज होइए तऽ ओकरा खातिर बेकके प्रयोजन होइत छै तऽ ओहोसभ छै आ भातकेँ अलग अलग चीजमे बनैत छै तऽ ओकर स्वाद अलग आबैत छै अहाँकेँ रोटी खातिर अलग छै बेलना चकलाके प्रयोग होइए तावाके प्रयोग होइए तऽ सभकिछु एहन नहि छै जे नहि होइत छै सारा बरतन बासन सारा यए प्रेशर कूकर यए आइ काल्हि तऽ प्रेशर कूकरमे तऽ दालि बड़ा नीक बनैए तऽ सेहो बरतन यए तऽ हमरा बरतनके कोनो कमी नहि यए बरतनसब ढेरिक यए